मझे समुन्द्री मछलियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं उनके अंदर कैल्शियम प्रोटीन्स बहुत ही अधिक मात्रा में होता है जो फ़्रेश वॉटर में मछलियाँ रहती हैं वो मझे बिलकुल भी पसंद नहीं और ना ही उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ही कम रहता है और वो खाने के लिए भी अच्छी उनका स्वाद अच्छा नहीं है समुन्द्र की मछलियों का स्वाद अच्छा है और वो मझे बहौत ही पसंद है जिन्हें मैं मतलब अच्छे से पकाके खा सकता हूँ और मतलब कि जो भी मछलियाँ मैं लेके आता हूँ समुन्द्री मछलियाँ वो एकदम अच्छी रहती हैं बड़ी रहती हैं और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है और मतलब कि जो छोटी मछलियाँ होती हैं वो मझे पसंद नहीं आती हैं जैसे गोल्डफ़िश है गोल्डफ़िश वो मतलब बिलकुल भी पसंद नहीं है और जो ये शार्क है शार्क खा शार्क को खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और जो भी बड़ी बड़ी मछलियाँ है वो मझे बहुत ही अच्छे से मतलब खाने में अच्छी लगती है समुंद्री समुन्द्र में पाए जाने मछलियों में मतलब प्रोटीन कैल्शियम वो बहुत ही अधिक मात्रा में होता है और